کھیلوں میں کامیابی اور ناکامی سے نپٹنے کے بہت سارے طریقے اور اسلوب ہیں کھیلوں میں کامیابی کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تیار کرنا ہوگا اور اپنی ٹیم اور جماعت کو مشق اور دوسرے چیزوں کے ذریعے سے جسمانی اور دماغی طور پر ان کو تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم ہار اور ناکامی سے محفوظ رہ سکیں اسی طریقے سے ناکامی سے بچنے کے لیے ہمیں ہماری جماعت اور ٹیم کے ہر فرد کو مکمل طریقے سے اور دل و دماغ کو حاضر کر کے کھیلنا پڑے گا ناکامی سے کھیلوں میں زیادہ اور بہتر کرنے میں مدد کرنے میں بہت عمدہ ہے ہم اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر مزید حوصلہ اور بڑھ کر دوبارہ حصہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ ناکامی ہی ہمارے لیے ہمت افزائی اور جیت کا سبب بنتی ہے